भाई बहनके रिस्ता बहुत बढ़िऑं होइ छै आओर भाई बहनमे प्यार भी बहुत होइ छै थोड़ा बहुत झगड़ा भी तऽ होइते छै छोट भाई बहनमे जैसेकि हमर भैया छथिन तऽ हम ओकर सम्मान करै छियै ओ जब भी आबै छै तऽ ओकर पैर छू कऽ प्रणाम करै छियै प्रणाम कैर कऽ पूछै छियै भैया चाय लेबह नास्ता लेबह ओकरा लाबि कऽ दै छियै हमरा सँ एगो छोट भैयारी छै तऽ ओकरा हमरा कोनो काम रहैया तऽ कहि दै छियै नुनु रे चलि जो कनी दुकानसँ हमरा ई कोनो सामान लेबऽके छै तऽ लाबि कऽ दे या फिर हमर एगो दीदियो छै जेकर शादी भेलखिन यऽ तऽ जिजेजी या दीदी आबै छै तऽ ओकर केना सम्मान करबाके चाही तऽ आबै छै तऽ पहिले हम ओकरा बैठाबै छियै रूममे पंखा चला दै छियै आ ताहि के बाद पूछै छियै कि जीजाजी दीदी चाय लेबही नास्ता लेबही लाबि कऽ दै छियै प्रेम भावसँ खाना खिलाबै छियै खाना खिलाबैके बाद जेना रहबाके छै ओकरा आरके आराम करैला दै छियै आओर हम फेर जे छै काम धाम जे भी रहैया करि लैया आओर भाई बहनके रिस्ता तऽ सबसँ अनोखा रिस्ता होइ छै ई मे प्यारो होइ छै थोड़ा बहुत झगड़ो होइ छै ओतना तऽ भाइ बहनमे चलै छै भाई बहनके रिस्ता एक अनोखा रिस्ता भेलैया जेकरा प्रति अहाँके श्रद्धा रखबाक चाही आओर बड़ा यऽ तऽ ओकरासँ आदर आओर आदर करबा चाही सम्मान करबाक चाही छोट भाई यऽ तऽ ओकरासँ प्रेम भावसँ बात करियै कि नुनु रे हमरा एना काम यऽ करि दिय ने थोड़ा प्रेम रखबाक चाही भाइ बहिन के बिच